भोपाल में तो बहुत अच्छे अच्छे लोकप्रिय खाने के व्यंजन बनते हैं जैसे कि भोपाल में सबसे ज़्यादा तो चाय पसंद करते हैं भोपाल में नमक वाली चाय मिलती है और भोपाल के लोग जलेबी और समोसा खाना भी पसंद करते हैं कोई कोई बालूसाही भी बहुत खाता है और छोले भटूरे बहुत बनते हैं भोपाल में भोपाल में न्यू मार्केट करके जगह है वहाँ पे हर दुकान पे खाने की दुकान पे छोले भटूरे जरूर मिलेगा और गुलाब जामुन मीठे में और चाय और चौक में भी एक शर्मा जी की दुकान है जहाँ पे दही वाली फुल्की मिलती हैं बहुत अच्छी लगती हैं वो और समोसा कचोड़ी भी अच्छे बनाते हैं भोपाल में चौक में और न्यूमार्किट में बहुत अच्छा खाने का सामन मिलता है